वैसे तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ लेकिन मैंने अपने जीवन में सबसे पहले एक बुक बा मंगाई थी उस बुक का नाम है एटोमिक हैबिट्स वह बहुत अच्छी बुक थी और उस वह बुक से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा उसके बाद मैंने ये समझा की ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ईजी हो जाता है हमको मार्केट जा कर कोई चीज़ ढूँढ़नी नहीं पड़ती ओन्ली मोबाईल पर सर्च करके उस चीज़ को बुलवा सकते हैं पेमेंट मूड भी दो होते हैं कैश ऑन डिलेवरी और ऑनलाइन पेमेंट मैं हमेशा ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरेंट था पर माई प्रोडक्ट बहोत अच्छा रहा मेरी बहुत जल्दी डिलेवर डिलेवरी भी करी और जो डिलेवरी मैन थे वह भी बहुत क्रॉपरेटिव थे